हैलो केह् हाल ऐ थुआढ़ा बस ठीक ते केह् करा करदियां अच्छा बडी तौल करी गै अच्छा अच्छा

हंजी हंजी घर सारे ठीक अच्छा तुसें गी पता नुहाड़ा हां में करदी हां सम्भाल लादीं हां थुआढ़ी में कन्नै सनांदी ऐ ओह् नेईं ही सनीता नुआढ़ै कुड़ी होई दी हां बड़े साले बाद होई दस्सें बाह्रें सालें बाद हां मुबारखां न फ्ही तुसें ई बी हां ओह् ते स्हेई गल्ल हां ओह् ते एह् फ्ही तां में तु'सेंगी सनाई ओड़दी तु'सेंगी पता हा जां अच्छा अच्छा हां तांहियै में सोचेआ केह् पता नेईं होऐ पता ते तु'सेगी सनाई ओड़नी आं हूं

हां ओह् ते एह् दिक्खेओ कड्ढेओ टैम कुतै ते जाह्गे उं'दै ते लाई औगे चक्कर हां ता खुशी आह्ली गल्ल ऐ बड़े सालें बाद होई कन्या कन्या आई घर हां ओह् मिकी बी नेईं हा पता हून लग्गी गेआ पता के नेईं कुड़ी आस्तै गै हा रखाए दा हां हां सारे बड़े खुश ना होई माड़ी नुआढ़े कन्नै गल्ल हां सद्दग ते दिक्खेओ लाह्गे उंदे चक्कर चलो कड्ढेओ टाइम तुस खरी खरी ठीक ऐ ठीक ऐ खरी खरी ठीक ऐ जी खरी